आडोळें मुड्डे काट्यां बेल्लें तेमरां पाबजेल्यां झिंजिल्ल्या पाली कपेल वेलसांव कांसावले आर्शी माजोड्डा उतोर्डा आनी की आनी रानार उपासनगर बिर्ला हावजींग हावजींग सोसायटी हावजींग बोर्ड वाश्को मुरगांव साक सांकवाळे जुवारीनगर बायणां बो बोगदा बोगमाळो मागीर हांगा केळशी मागीर मडगांव फातोर्डा सांग्या सांग्यार काणकोणां पैंगिणी आगोंदा पैंगीण आगोंदा तेरेखोल काबदेराम बाळ्ळी कुंकळे सांत आंद्रे मेर्शे चिखले पणजे मेर्शे तालिगांव पेडण्यां मांद्रयां पर्वरी आल्त पर्वरी ओल्ड गोवा पिळगांव बार्देस कोलवाळे म्हापसा वज्रे धारगळ मागीर ह्या सायडींतल्यान मोलें तिस्क उसगांव उसगांव धारबांदोडा बोंडला हे सायडींतल्यान मागीर वेळग्यां पाळी हरमळ तळावली फोण्यां बोकोडबाग तळुले उणी खारवडें आगापुरा दुर्भाट वाडये मागीर हांगासर दोन खांब्या कडे कपलेश्वरी कोवण्यां रामनाथी सांकवार पार्पती वाड्यार नागेशी दोणशी फर्मागुडी मडकय गावण्यां कोर कोर्नाल मागीर कितें आसा मालवाड्यार मांद्रें म्हटलें मडकय तेच्या फाटल्यान पिरवोळ्या पिरवोळा शिरोडा मंगेशी म्हाड्डोळा कुणय बाणस्तारी माशेल बेतकी कांदोळ्यां वेरें सावयवेरें कामीण दोंगरार डोंगरे मंदूर करमळी भेतोड्या निरंकाल कोंच्या वागोणा कळसय मोरपिल्ला सांगे बोरये सांग्यार वालशां वालकिनी कुरप्यां करप्यां जातकच भाटी चांद्रा सालसेट तिसवाडी बार्देस